हा मां पंहिंजी धीउ खे ॾाढी सुठी शिक्षा ॾियाण थी चाहियां पई मुंहिंजी धीउ डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ण थी चाहे ऐं मां उन खे अॻियां डॉक्टरी में थी विझणु चाहियां नेट जी प्रिपरेशन थी कराइणु चाहियां उन जी बि इच्छा उन जी बि ॾाढी इच्छा आहे की उहा अॻियां थी अॻियां वञी करे डॉक्टर ठहे त मूंखे मतिलबु इन करे उन खे मूंखे अॻियां हायर एजुकेशन ॾियारिणी आहे ऐं मतिलबु छो छोकिरियुनि खे इन इन खेत्र में थोरी कठिनायूं त ईंदियूं आहिनि अहिड़ी ॻाल्हि न आहे ॾाढी कठिनायूं ईंदियूं आहिनि छोकी ट्यूशनुनि जा टाइम देरि देरि सां हूंदा आहिनि त छोकिरियूं जीअं राति जो देरि सां घरु ईंदियूं आहिनि त थोरो सो डप जो माहौलु हूंदो आहे अञा ताईं छोकी असांजे समाज में असां केतिरो बि चयूं था की छोकिरियूं त ख़ैरु ॾाढी वेचारी सदोरी हूंदियूं आहिनि अॻियां वञनि थी पियूं अॻियां वञण जी कोशिशि करण थी पियूं पर तॾहिं बि जेको असांजो समाज अञा आहे उहो पुरुष प्रधान देश आहे

अकेली हेॾीमहिल ताईं अकेली ॿाहिरि आहे त उन्हनि खे इन्हनि कठिनायुनि जो सामिनो ॾाढो करिणो पवंदो आहे

छोकिरियूं पंहिंजो पढ़ण थी चाहिनि पियूं अॻियां वधण थी चाहिनि थी पियूं उन्हनि में बि इहा अंदरा जी ॾाढो अंदरि हुननि खे आहे की असां बि छोकिरियुनि वाङुर कंधो सां कंधो उन्हनि सां मिलाए करे हलूं असां बि हर खेत्र में अॻियां वधूं ऐं मूंखे त ॾाढी इच्छा आहे की मुंहिंजी धीउ डॉक्टर ठहे ऐं ठीकु आहे जेके थोरी घणियूं समस्याए हूंदियूं उन्हनि जो असांखे सामिनो करिणो पवंदो पर मां उन खे अॻियां मोकिलिण थी चाहियां पई ऐं मां मां ठीकु ठीकु आहियां मूंखे एतिरा पैसा कोन आहिनि पर मां लोन जे बारे में पतो कयो आहे ऐं सरकारु लोन ॾींदी ऐं मां पंहिंजी धीउ लाइ लोन वठी करे उन खे अॻियां मोकिलिंदमि त काफ़ी अहिड़ी कठिनायुनि जा सामना करिणा था पवनि पिया जीअं मुंहिंजी धीउ खे कोई वीकल बि कोन्हे त हुन खे वञण में अचण में ॾाढो टाइम लॻंदो आहे त मां हाणे सरकार खां गुज़ारिश थी कयां पई की उहो जीअं थोरा टू वीलर्स मतिलबु पेट्रोल वारी गाॾियूं बि ॾियनि या बिना पेट्रोल वारी गाॾियूं बि छोकिरियुनि खे ॾियनि की जीअं हुननि जो उत्साह वधे हुननि जो कॉन्फिडेंस वधे ऐं अॻियां अलॻि अलॻि खेत्रनि में उन्नति करण चओ जय झूलेलाल